शादी हो रहल छनि तखन तऽ भोज एखन तऽ लगनके समय छै एखन तऽ भोज भात हेबे करतनि आओर नहि करतै शादी ब्याह तऽ केना हेतै ओहो शादी तऽ करना बहुत जरूरी रहैत छै ने बहुत जरूरी रहैत छनि आब काँच कुमार छै जिनकर बेटा निमाहयके छनि बेटी निमाहयके छै ई करना बहुत जरूरी छै ठीक छै आओर जेना भोज भात भेलनि आब चारि गो लेबर एलै ओ खाना ठेकेदार साहब एलै फेर ओ खाना बनेलकै ओ पूरा बतेलखिन कि एतेक सामान लगतनि ओ पूरा एगो पर्ची बनेलकै पूरा बना कऽ पर्ची ओ अपन देलकनि ओहिपर बहुत ठीक लागैत छै तऽ ओसभ जाइत छथिन किराना दोकानसँ सभ किछु कीन कऽ लाबैत छै सभगोके खाना पूरा तैयार कयलनि भोज भात जेना जनेऊ भेलनि उपनयन भेलनि ई तऽ भोज भातके छै मूड़न भेलनि बहुत सारा सभकिछुके लेल बहुत अच्छा लागि रहल छै अच्छा आब इएह छै खानामे दालि भात चोखा दालि भात सब्जी दालि भात भुजिया एगो आलूके सब्जी भऽ गेल आओर तरुआ भऽ गेल कहाँसँ कहू आब कोबिएके छै कोबीके तरुआ भऽ गेल पूरी भऽ गेल आलूके भऽ गेल पूरी ई अपन घरेलू खाना भऽ गेल छै आब एगो कोबीके कए रङ्गके भऽ गेल छै जेना परोठा भेलनि कोबीके परोठा भेलनि आलूके परोठा भेलनि कहाँसँ कहू बन्धा कोबीके परोठा भेलनि ओहिमे सभ मसाला देतनि टमाटर भेलनि धनिया पत्ता भेलनि आदी भेलनि लहसुन भेलनि सभ कुटि कऽ ओहिमे पीसि कऽ सभ मिला कऽ ओहिमे देतनि बहुत अच्छा लगतनि खाइमे बहुत स्वाद लगतनि ओहो ठीक लागि रहल छै ठीक छै एखन तऽ इएह सीजन छै धनिया पत्ताके टमाटरके मटर छिम्मीके ईसभके एखन तऽ सीजन छैहे सभकिछु दैत छै तऽ नीक लागैत छै ठीक छै